جی نہیں میں نے کبھی بھی ورکشاپس یا کوکنگ کلاسیس میں شرکت نہیں کی اور میں نے وہاں سے کچھ نہیں سیکھا اگر میں ورکشاپس یا کوکنگ کلاسیس کرتا یا پھر ان کلاسیس کو میں جوائن کرتا ہوں مستقبل میں تو میں وہاں سے اچھے اچھے پکوان یا پھر اچھی اچھی چیزوں کو کیسے پکاتے ہیں کیسے اس کو اس میں ذائقہ لاتے ہیں کن مصالحوں کو ان میں ڈالتے ہیں کتنا شکر ڈالتے ہیں کتنا نمک ڈالتے ہیں اور کون کون سی جو غذائیں ہیں یا پھر کون کون سے جو پکوان ہیں لوگوں کو پسند آتے ہیں اور ان کو پکانے کا طریقہ کیا ہے بنانے کا طریقہ کیا ہے اور کن طریقوں سے ہم پکوانوں میں لطف یا پھر مزہ یا پھر جس کو کھانے سے ان پکوانوں میں مزہ آ سکتا ہے وہ کیسے اس کو تیار کرتے ہیں اس کو پکانے کا اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اگر میں ان کلاسیس میں یا کوکنگ کلاسیس میں شرکت میں نے کی مستقبل میں تو میں ان تمام چیزوں کو انشاء اللہ سیکھنا چاہوں گا